آج کل موبائل نکل گیا بھئی ٹیکنالوجی دیکھ موبائل سے موبائل دیکھتے ہیں بھئی فیس بک دیکھتے ہیں بھئی جو من میں آتا ہے سو کرتے ہیں جیسے کہ موبائل اچھا بھی ہے بہت برا بھی ہے موبائل میں دن رات گھسے رہتے ہیں جو من میں آتا سو دیکھا سنا جو کر رہا ادھر ہڑیا چولہا جل رہا کچھ جل رہا بھئی موبائل میں گھسے ہوئے ہیں فیس بک دیکھ رہا تو کچھ دیکھ رہا موبائل میں موبائل چھوڑنے کا ان لوگ کو دل نہیں کرتا بس وہی موبائل ہے موبائل ہے موبائل کو دیکھتے رہتا ہے موبائل میں جو من آتا اچھا برا جو دیکھتا ہے موبائل کیا اچھا چیز ہے موبائل میں جو آتا ہے سو دیکھتا گندا بھی چیز دیکھتا ہے اچھا بھی چیز دیکھتا ہے موبائل میں جو اچھا نیکا جو آ رہا سب کو دیکھ رہا سن رہا جو آ رہا بھلا ٹائم پاس کر رہا بھائی موبائل موبائل موبائل نکل گیا موبائل میں سب ٹائم پاس کرتے ہیں جو کو اچھا چیز دیکھنا اچھا دیکھ رہا جو خراب بہت برا چیز دیکھ رہا برا چیز دیکھ رہا موبائل میں ہر طرح کا بات آتا ہے ہر جو موبائل میں موبائل آیا تو بہت آسانی چیز سمجھ گیا ای لوگ جو من چاہتا ہے موبائل میں ریکارڈنگ کر لیتا ہے بس دیکھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں موبائل میں وہی جو چاہتا فیس بک سیریل تریل جو گندہ چیز تھا جو خراب چیز آ کر کے دیکھ رہا سن رہا اہی میں ٹائم پاس کرتے